जी हाँ हमने रनिंग स्टार्ट की थी हमने रनिंग स्टार्ट की थी हम बाइक के साथ दौड़ लगाते थे जैसे भैया जाते थे हमारे साथ वह बाइक पर बैठ कर बाइक चलाते थे हम रनिंग करते थे हम बाइक के जैसे ही स्पीड लगाते थे हम बाइक के की रफ़्तार से रनिंग करते थे हम सवेरे उठ जाते थे दौड़ने के लिए हम यह इस प्रकार हम रनिंग करते थे हमने ब अम हम बाइक की रफ़्तार से दौड़ की है हमने यह यह हमने सिलेक्ट हमारा सिलेक्शन हो गया था रनिंग में हमने रनिंग की थी यह हमने एलएन बाइक से रफ़्तार दौड़ते थे हम उससे कई ज़्यादा गुणा दौड़ते थे और हम हमारे भाई के साथ भी हमने दौड़ की थी उसमें भी हम फर्स्ट आए और हमने हमारे रनिंग बहुत ही तेज़ थी जैसे कि बाइक की रफ़्तार से भी हम उसी प्रकार दौड़ते थे और हम रनिंग पर फर्स्ट ही आते थे हर बार